میں کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین کا استعمال کرتا ہوں مشین کو ہمیشہ پوری بھرنے کی کوشش کریں کرتا ہوں تا کہ پانی اور توانائی کی بچت ہو میں واشنگ مشین میں ایکوسائکل ایکوسائکل یا پانی کی کم مقدار والا مشین آپشن استعمال کرتا ہوں کم مقدار میں پانی بالٹی یا ٹب میں کم مقدار میں لیتا ہوں تا کہ پانی کی بچت ہو ملٹی واش ہلکے گندے کپڑوں کو الگ سے دھونا اور زیادہ گندے کپڑوں کو الگ دھوتا ہوں تا کہ اس سے بھی پانی کی بچت ہو دھوپ میں کپڑوں کو دھوپ دھوپ میں کپڑوں کو لٹکانا سب سے موثر اور ماحول درست طریقہ ہے دھوپ میں خشک کرنے سے کپڑوں کی بیکٹیریا بھی مر جاتی ہے شیڈ میں بارش یا نمی کے موسم میں کپڑوں کو شیڈ میں یا ہوا دار جگہ پر لٹکا لٹکاتا ہوں ڈائر کار استعمال کرتے وقت کم کم ہیٹ سیٹنگ کا انتخاب کرتا ہوں تا کہ توانائی کی بچت ہو ڈائر کو وقت کی حد مقرر کرتا ہوں تا کہ اضافی وقت کے لیے نہ چلے واشنگ مشین ایسی مشین استعمال کرتا ہوں جو خود بخود کپڑوں کی مقدار کے مطابق پانی کا استعمال کرتی ہے اگر ممکن ہو تو پانی کو دوبارہ استعمال کرتا ہوں جیسے کی پہلے مرحلے میں استعمال شدہ پانی کو دوسری بار کم گندے کپڑے دھونے کے لئے استعمال کرتا ہوں ایسے ڈیٹرجنٹ استعمال کر کرتا ہوں جو کم پانی میں زیادہ جھاگ دیتے ہیں اور کپڑے کو مؤثر طریقے سے صاف کرتے ہیں میں ہمیشہ کم پانی استعمال کرنے کرنے والی مشین اور ڈائر کا انتخاب کرتا ہوں پانی کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے فلٹر سسٹم کا استعمال کرتا ہوں کپڑے دھونے کی فریکوئنسی کو کم کرتا ہوں جب جب واقعی ضرورت ہو تبھی دھوتا ہوں یہ اقدامات نہ صرف اپنی اور توانائی کی بچت میں مددگار ثابت مددگار حاصل ہوتی ہے بلکہ ماحول دوست بھی ہوتی ہے اور کپڑوں کی زندگی کو بھی بڑھاتی اور برقرار رکھتی ہے